आङो जुनारफोरखौ मानो फिसियो होनोब्ला जेनेबा आङो अमा दाव बोरमा गासैखौबो आङो फिसियो मानो फिसिनांगौ होनोब्लाथाय जेनेबा आङो अमाल' फिसियोब्लाथाय जेनेबा न'खरफोर सालायनायाव एसे गोब्राब जायो जेनेबा अमाबो थाबाय दावबो थाबाय मोसौबो थाबाय बोरमाबो थाबाय होमब्लाथाय मानो दावनि एसे अमानि एसे ओरैहाय माने जों खर'साखौ बेनि एसे बेनि एसे जेनेबा जोङो लाभ खालामनो हायो जेरैहाय अमा मासे फिनांगौबा अमा मासे देरनांगौबा जोंनो गोबां सय मा हाथ मा आथ मा बा बोसोर जोंनो नांगौ जेरै दाव मासे फिसा होनांगौबा जोंनो एसेबां टाइम नाङा दाव मासेया आरो जोंनो खमैबो दस बार'था पन्द्र'था लागि जोंनो फिसा होयो बेफोरो देरोबाथाय जों जेनेबा बाजाराव फान्नानैबो जोङो थाब थाबनो खरसा मोन्नो हायो अमायानो नोंगौ जेनेबा गोबां देरोबाथाय जेनेबा गोबां फैसा मोनो अब्लाबो जोङो अमाखौ गोबावजोंसो फान्नो मोनो ओंखायनो जोङो अमाजों लोगोसे दाव बा हांसो लानायखौ लायो दाव बा हांसो लानानै जेनेबा जोंफोरा थाबा थाब एसे थाब थाबावनो जों फान्नानै खर'सा मोनो आरो जेरै मोसौ मोसौखौबो आं लायो जेनेबा मोसौखौ लायोबा जोंफ्रा गाइखेरनि थाखाय न'आव गथ' गथायनो गाइखेरनि थाखाय जोंफ्रा मोजां जों बायनानै गाइखेरखो मोजां गाइखेर मोन्नो हाया जेरै न'आवनो जों मोसौखो फिसिनानै न'निनो गाइखेरखो मोसौनि गाइखेरखो जोङो गथ' गथायनो जोङो मोजांहाय जाहोनो हायो बा लोंहोनो हायो आरो बिदिनो जोङो दाव अमा फिसिनानै न'खर सालायनो जोंफोरा माने मानो गोबां सुबिदा जायो ओंखायनो जोङो दावजों लोगोसे अमा बोरमा मोसौ जि जेनेबा जोङो सबखौनो लानाय जायो